हेल्ल' दादैना नोंसोरनियाव आं ओइ दाउ फार्म दङ दा नांगौ दा आं अ थारमाने आंबो बाङाय ओरैनो बिस खेजिसो नांगौ जादोंमोन आरो बेलेगाव थारमाने बिदि खामानि दंमोन अ अरदार दङमोन आरो हरगौमोन आरो आङो अ बेनिफ्राय दामफोरालाय इमान दाम बाङाय कम खालामनो हाया होनबा

आङो दा बाहाय बुरजा लागोन नालाय खम खालामना हो एकस' बिस अ दससो जाया होनबा आं बुरजा लागोनना दा जेनेबा बिसोरनो आरो नांबावगौबालाय बबाव मोननो आरो ओंखाय आरो जेनबा दा बिस खेजि गाहाम नांगौ जादोंथ' बेनि उनाव आरो नांगौबा आं आरो लायबावगोन आरो बेबायदि आरो ओंखायनो आं दामखौ इसे खमबा मोजां मोनगौमोन आरो बिदि अ अ बाहाय गिदिर गिदिर दंना

आंङो लांफैनाया माबायाव ओइ मार्सनि पास तारिखसोआव लायगोन आरो आं मानसि हगार हरखागोनदे नोंसोरहा होफैनाङा थारमाने ओमफ्राय दा मोजां मोजां गिदिर गिदिरखौ बासिना हरबानो जाबाय आरो बारा फिसाबो नाङा फिसाफोरा बेदराव मोजां जायाना जानायाव अ अ अ गिदिर गिदिर बा थारमाने अराव मोजां जायोना बिसोरना आरो मानसि जानाय जागोनना ओंखाय आं गिदिरखौ माबा खालामदो बेलेगाव दाबसे जायगायाव सोंदोंमोन आङो सोंनायाव ओमफ्राय बा गिदिर गैया होननायखाय माबा खालामासै आरो आङो बारा इसे गुरुदथ' होवासै आरो बिसोरनिखौ आङो दा आरो आंनो सासे मानसि खिन्थाबाय बिसोरनियाव दङ बिसोरनियाव मोजां मोजां गिदिर दङ होनना बुंनायखाय आरो आङो नामबारबो गैया बेनिफ्राय लाब्र'बबाय आं औ लानानै खालामदों अ अ माबायाव दे पास तारिगाव आं नोंसोरहा माबा खालामबानो जाबाय खस्थ' खालामनाङा मानसि थांनो होखागोन आं अ अ दे बाय